جی ہاں بالکل ہمارا پیارا ملک ہندوستان کاروباریوں کے لیے ایک ایک بہت بہترین دور سے گزر رہا ہے ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے کاروبار کے اعتبار سے ہمارا ملک بہت آگے جا رہا ہے یہاں کاروبار کا موقع بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں لوگ بڑی تعداد میں کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور باہر کے لوگوں کے لیے یہاں کاروبار کرنا آسان ہو گیا ہے کوئی بھی سامان اگر آپ یہاں فروخت کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہاں فروخت ہو جاتا ہے یہاں کاروبار اور بجنس کے راستے اب بہت زیادہ کھلتے جا رہے ہیں